नमस्कार क्या काम है आपका ठीक है हो जाएगा हाँ हाँ कौन सी गाड़ी है आपकी बैगनार ठीक है हो जाए

हाँ मतलब अच्छे से सर्विस करनी है ना और कोई दिक़्क़त आ रही है गाड़ी में और कोई दिक़्क़त नहीं ना चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना क्या दिक़्क़त आ रही है बताइए अच्छा ठीक है आप पहुँचाएँगे या मैं लड़का भेजूँ अड्रेस बताइए कहाँ कहाँ भेजना है

महाराजगंज में कहाँ पर हाँ हाँ हम पास ही में हो लड़का लाने जाए गाड़ी तो चार्ज अलग लगेगा पाँच सौ रुपये लेगा ठीक है लेकर आइए मेरी दुकान ग़ाज़ीपुर सिटी के बग़ल में है तब किसी से पू किसी से पूछ लीजिएगा अजीत मकैनिक कोई भी बता देगा कब तक आ जाएँगे ठीक है और शाम को ले आइएगा कल मिलेगी आपको गाड़ी आज यहाँ भीड़ बहुत है

ठीक है नमस्ते